हेल' हेलौ नों माया ना औ नोंनाव जौ दं ना गैया ए ओमफ्राय बिसिबां दङ

आंनो मोनबा गंसे नांगौमोन औ ओमफ्राय दामआ बिसिबां ए बारायबाय मानि आयौ मानि एसेबां बारायखो

औ नोंगौ नंनायालाय माइरंनि दाम बारायबानो बारायनांगौ जायो आरो

औ आहा आलासि फैदों नालाय एसे नांगौमोन आरो जौखौ औ लायनांसिगोन नांथारगौ नालाय र' आङो दाहाय लायगोन होनबालाय सासे मानसिखौ थिनहरगोन आङो लाइनो नोङो रावनोबोल' दाहरसै आरो बे जौखौ रावनोबो दाहरसै आरो आंनो गंसेखौनो नांथारगोन आं दा औ आं दा सासे मानसिखौ थिनहरगोन र' औ नांगौ आंनो दा जौखौ ओंखायनो नोंनाव दं गैया आङो बिखौ सोंहरनाय जादों आरो मानि नोंनाव गैयाबा दस्रानावबाबो बेब'स्था खालायनांगोन नालाय ओंखायनो दंना गैया बेहा फानो होननानै नोंनाव सोंहरनाय जादों खिन्थाहरगोन दे दा सोर लाइयो बे लायग्राखौ खिन्था हरगोन आङो आङो माबाखौनो थिनहरगोन दा जोंनि फंबायखौनो थिनहरगोन आङो होमबानो नों बिखौ नुबानो हरदो आरो दाहाय दे फैसाखौथ' हरफाखागोन बिसिबां होनदों मोनलाय दामआ ए आसिथाखा दे होमबाबो लायथारगोन आङो नांथारगौबा दे होनबालाय लायहोसै दे दोनदोल' दे दोनदो दे